हय हय ज्वॅलर्स हय सांगात हय हय कसलें जाय आशिल्लें तुमकां म्हळ्यार पाटली तोडे पिच्योड्यो गोठ मुदम गळ्याक हार गळसरी गळ्याक गळसरी आसा चप्पल हार आसा मागीर मोतीयाचो हार आसा तेका लक्ष्मी लाॅकेट चपला हार तुमगेले बजेट कशें आसा त्या प्रमाणे करपाचो हें तो चपला हाराक जवळ जवळ तुका आठ णव ग्रामाचोच करचो पडटलो कित्याक एकुचदां घालतलें न्ही ती घालता तो बरो घालतात तो गडगंज फक्त तुमगेलें रेंज कशें आसा ती पळोवपाक जाय हय

फेती ग्रामां फाटल्यान वन ठावजंड फायव हंड्रेड आतां तुमी कशीं होय कितली ग्रामाची तुमी करतलीं पळय तेजेर डिपॅंड आसा

नथ कसली जाय तुमकां मोतियाची काय हेची भांगराची आं मोतियाची आं भांगतीळो हय आनी मागीर ती फुलांची आटी फाती तें सरपळेक तें लाॅकेट घालता न्ही स्टोनाचें तेंय आसा

हय डिस्कावन्ट मेळटलो तुमगेलें कितें कितें करपाचें आसा तें तुमी येवन एकदां सारकी ऑर्डर दियात त्या प्रमाणें मागीर तुमकां डिस्कावन्ट धरता आनी मागीर तेचेर कितें तुमकां एक कोयन बी कितें अशें दितां हय हय हय एक दोन ग्रामाचो कोयन गोल्डन कोयन बी मेळटलो तें तुमगेल ऑर्डरी प्रमाणे आं हय सायज हय सारकी हय हय सायज जाय साडे तीन ग्रामाचें साडेतीन नाल्यार चार ग्रामाचें करपाची हय बाजूबंद तुमगें पॅटर्न पळोवपाचें आनी त्या प्रमाणें मागीर कितले ग्रामा जाता तो कितले ग्रामा बसता पळय तो पळोवपाचो खूब तरेचे आसता न्ही पॅटर्न मोराचो आसता मागीर आत ते हेजी बी आसता न्ही आता नीव माॅडेल आयला पळय तुमी पयली योवन होय योवन पळयात हय आं बरें बरें